मेरे सा एक साड़ी ऑर्डर किया तो मैंने गाँव से बो भ भरावन गाँव से बोल रही हूँ गुड़िया मैंने साड़ी एक ऑर्डर किया था तो वो साड़ी हमको नहीं पसंद हैं हरे कलर की तो मैंने उसको नहीं लेना चाहती हूँ तो कहते हैं कि मतलब आप हमारे वहाँ साड़ी लेकर नहीं आना साड़ी नहीं लेंगे हम तो वो साड़ी हमको नहीं चाहिए तो वो साड़ी मत लाना हमको पसंद नहीं है साड़ी वो हरा कलर हमारे पास बहुत है तो हमको पसंद नहीं हैं तो वो साड़ी नहीं ले के आना